अस हैली मिट्टी यूस करने ते कन्नैं पलान्टस अस मक्की और कनक और मैन्यूर अस यूस करने उस्सी एह् गोआ जोह्ड़ा डंगरा दा नैचरल ऐ बस